ہندوستان کی ثقافت اور روایات بےحد متنوع ہیں اور یہ ملک مختلف خطوں زبانوں مذاہب اور ثقافتی روایات کا مجموعہ ہے خاص طور پر ان خطوں میں جہاں اردو بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے مثلاً اتر پردیش بہار تلنگانہ مہاراشٹر اور دہلی وہاں کی ثقافت اور روایات کچھ خاص خصوصیات رکھتی ہے اتر پردیش میں اردو زبان کا گہرا اثر ہے اور یہ ادب شاعری اور نثر میں ںمایاں ہے مشہور شعرا جیسے میر تقی میر مرزا غالب اور جوش ملیح آبادی کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے کلاسکی موسیقی کی غزل قوالی اور دادرہ جیسے اصناف یہاں مقبول ہیں مردوں کے لیے شیروانی اور خواتین کے لیے شلوار قمیص اور ساڑیاں عام ہیں رمضان عید محرم اور دیوالی جیسے تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں بہار میں بھی اردو زبان کا اہم مقام ہے اور یہاں کے ادیبوں نے اردو ادب میں اہم کردار ادا کیا ہے چھٹھ پوجا رمضان اور عید یہاں کے اہم تہوار ہیں بھوجپوری اور میتھلی موسیقی کے ساتھ ساتھ اردو غزل اور قوالی بھی مقبول ہیں حیدر آباد میں اردو زبان کی گہری جڑیں ہیں اور یہاں کی زبان اور تہذیب نے اردو ثقافت کو فروغ دیا ہے حیدر آباد بریان حیدر آبادی بریانی کچی گوشت کی بریانی اور دیگر لذیذ کھانے یہاں کی شناخت ہے قوالی اور غزل کے ساتھ ساتھ جنوبی ہند کی موسیقی بھی یہاں مقبول ہے ممبئی میں اردو زبان کی ادبی محافل مشاعرے اور تھیتھر کا بھرپور چلن ہے بالی ووڈ میں اردو زبان کا وسیع استعمال ہے اور کئی فیملی اور گانے اردو میں ہوتے ہیں گنیش چترتھی دیوالی رمضان اور عید یہاں بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں دہلی میں اردو زبان کی گہری تاریخ ہے اور یہاں کے مشاعرے اور ادبی محافل مشہور ہیں مغلیہ دور کی عمارت جیسے لال قلعہ اور جامع مسجد اردو ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے رمضان عید ہولی دیوالی اور محرم کے مواقع پر یہاں کی رونق دیکھنے کے لائق ہوتی ہے مشاعرے اور ادبی محافل کا انعقاد اردو بولنے والے علاقوں کی خاص پہچان ہے بریانی کباب نہاری اور شیر خورمہ خورمہ جیسے روایتی کھانے ہر علاقے میں مقبول ہیں ان علاقوں میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں ہندوستان کے یہ خطے اپنی مخصوص روایات زبان اور ثقافتی تنوع کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں ممتاز مقام رکھتے ہیں